हम स्वस्थ रहने के लिए के लिए खुली हवा में खेत खलिहान में घूमते हैं तथा स्वस्थ रहने के लिए खाना शुद्ध पेयजल शुद्ध का सेवन करते हैं एवं योगा सुबह सुबह के टाइम योगा और दौड़ की एक्सरसाइज करते हैं और

दवा का सेवन भी करते हैं दूध दही मक्खन और स्तरनीय औषधियों का उपयोग करते हैं चने शाम को गीला करके सुबह सेवन करते हैं दूध दूध दही मक्खन का सेवन सुबह शाम